बिहारके शिक्षा व्यवस्थाके बहुत असमानता देखै छियै पहिले लोक बेटा बेटीमे बहुत अन्तर करैत रहै पहिने बेटाकेँ पढ़ाबैत रहै आओर बेटीके नहि पढ़ाबैत रहै बेटीसँ खालीघरके काम कराबैत रहै लेकिन आब बेटा बेटी दुनूके एक सामान शिक्षा दैत छै इहोके पाछा एगो कारण छै सरकार मुख्यमन्त्रीके सरकार जे छै ने बिहारके नीतीश कुमार मतलब ओ बहुत किछु निकाललकै हँ कि बेटा बेटीके एक समान शिक्षा मिलै तऽ सबसँ पहिने तऽ मिड डे मिल निकाललकै जे एहि दुआरे बहुत बच्चा इसकुल जाइ लागलै जे कम सँ कम भोजने मिलतै वएह खातिर बच्चाकेँ माय बाप सब ओकरा भेजै लागलै जे भोजने कम सँ कम खा एतै ओकर बाद पोशाकके राशि साइकिलके राशि छात्रवृतिके राशि सब किछु दए लागलै सरकार आओर लड़की सब जे मैट्रिकमे दसमा जे पास करतै ओकरा दस हजार मिलतै फेर इण्टरमे फेर बीएमे सब किछुमे खाली लड़कियेके मिलि रहल छै एहि खातिर आब लड़का लड़कीमे कोनो मतलब अन्तर नहि छै मतलब कोनो शिक्षामे आब सब एक समान पढ़ै छै सरकार एहि दुआरे कन्यादान योजना निकाललकै जे बेटी एक सामान पढ़ै इएहपर छै बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ मतलब की कहै छै मतलब पहिने तऽ लोक बेटीकेँ मारि दैत रहै ओ पढ़ल लिखल नहि रहैत रहै सबके बेटी पढ़ल लिखल रहै छै एकर लिए सरकार बहुत सोचलकै रऽ ताहि खातिर एते शिक्षा आगु बढ़लै हँ आब तऽ हर जगह खाली लड़किये नाम कए रहल छै लड़की मतलब टॉपर बनै छै ई खातिर आब कोनो बिहारमे शिक्षा व्यवस्था सब एक रङ्ग छै कोनो लैङ्गिक असामनताके भेदभावके कोनो मुद्दा नहि छै आब सब एक समान पढ़ि रहल छै